हेलो ह नमस्ते हरि ओम ॿुधायो

अच्छा अच्छा हूं हिन वक्त ॿारनि जो बोर्ड जे एक्ज़ाम जी तयारी थी रयी आहे रिविज़न हली रहियो आहे तव्हां कीअं था ॿार लाइ छुट्टी घुरियो तव्हांजो केस कंसीडर करे थी सघां पर हिकु शर्त आहे जो तव्हां चारि ॾींहं जेको ॿार क्लास मिस कंदो उहो उनखे घर में तव्हां सॼो कोर्स कवर कराईंदा पोइ सॼो स्कूल में अलॻि सां अहिॾो टाइम न मिलंदो की मां हर का टीचर अलॻि अलॻि सब्जेक्ट ॿार के पाढ़े सघे त इहा तव्हांजी जिम्मेदारी थींदी की ॿार खे हर सब्जेक्ट में अपडेट रखो छो जो तव्हां जे ॿार जो ई फ़्यूचर आहे और असां चाहींदा आहियूं ॿार इंतिहान में सुठे नंबरनि सां पास छो नो हिन वक्त छुट्टी वठणु हा भई असांखे वधीक खुशी थींदी आहे भई ॿार अॻिते वधन उहे सुठा नंबर खणी करे पास थियनि पर उहे तॾहिं थींदा जॾहिं उहे रेग्यूलर रहंदा रेग्यूलर रहंदा ऐं ॿार बि महिनत सां पढ़ंदा ऐं सम्झंदा ऐं रोज़ जो रोज़ कम स्कूल जो पूरो कंदा इन ॻाल्हियुनि खे ध्यानु रखी करे तव्हां छुट्टी वठी था सघो मां तव्हांखे परमिशन ॾियां थी छो नो तव्हां चओ था भई असांजो प्रोग्राम घणे वक्त खां टलजी रहियो आहे त ठीकु आहे ॿार जी खुशीअ लाइ उनजे नॉलेज लाइ वठी वञोसि बेशकु पर उन लाइ तव्हांखे एप्लीकेशन ॾई करे पहिरीं सेंशन कराइणी पवंदी तंहिंखां पोइ तव्हां हुनखे वठी था वञी सघो हा

ठीकु आहे ठीकु आहे हूं अच्छा अच्छा हूं ठीकु आहे हाणे तव्हांजी रिक्वेस्ट आहे त पेरेंट्स खे बि ध्यानु रखिणो थो पियो पए असांखे त उनजे लाइ बि असांखे कमु करिणो पवंदो आहे पर तव्हांखे बि कॉपरेट करिणो पवंदो इन लाइ हा हा ठीकु आहे तव्हां एप्लीकेशन मोकलियो त पोइ मां उनखे छुट्टी सेंशन कराइण खां पोइ ई तव्हां उनखे ॿाहिरि वठी वञिजो ठीकु आहे एडवांस में पहिरीं एप्लीकेशन मोकिले छॾियो ठीकु आहे धन्यवादु हूं सुठो थो हले सुठो थो हले बसि ॿारनि खे र अच्छा अच्छा ॿारनि खे बसि रेग्यूलर रखो और घर में बि ॿारनि खे पढ़ाई ते ध्यानु ॾियो उहे ई असां लाइ सभिनी खां वधीक खुशीअ जी ॻाल्हि आहे अच्छा ॿारनि

हूं ठीकु आहे हरि ओम हरि ओम

अरे न हीअ त टाइम ॾाढो घणो एॾो टाइम माण्हूनि लाइ ॾियण सवलो न आहे